टैक्नोलोजी टैक्नोलोजी असांजी ॾाढी योग्य जी शइ आहे अॼु असां हिकिड़ो नंढो सो हिक एक्जामपल ॾेहऊं था असांजी मोबाइल असांजी टैक्नोलोजी मोबाइल आहे मोबाइल हाणे जेके मोबाइलियूं अचनि थियूं इहो वॾनि खे ॾाढी तकलीफ़ ॾेयनि थियूं हिक त असांजा जेके वॾा हुया उहे इंग्लिश जाणण कोन्हनि हुनखां पोइ हिननि खे पंहिंजी देवनगरीअ में भाषाऊनि में सभिनि में ॻाल्हाइण जेको बि हुजनि पंहिंजे हुनमें ॻाल्हाईंदा हुया ऐं अॼु जी जेके मोबाइलियूं अचनि थियूं पयूं उहे इंग्लिश में थियूं अचनि टच स्क्रीनियूं थी अचनि पियुनि हिनजे करे असांजा जेके बुढणा आहिनि हुननि खे ॾाढी परेशानियूं थियनि थियूं बाक़ी नंढियूं किपैट जूं मोबाइलियूं हलंदी हूंदियूं जंहिंमें बि हुननि खे ॾाढी ई तकलीफ़ थींदी ही ऐं उन्हनि खे हलाइनि न ई न ईंदी जीअं तीअं बटण दबाए करे वेचारा हलाईंदा हुया हाणे वारी जेके मोबाइलियूं आयूं आहिनि ईअं त टच स्क्रीन आहिनि हुननि जे सम्झि में ई नथियूं अचनि जेकी असांजी टैक्नोलोजी आहे उहा ॾाढी ई उपयोगु वारी बि आहे ऐं दुरूपयोगु बि आहे असांजा जेके नागरिक आहिनि बुढा आहिनि उन्हनि खे थोरी सी तकलीफ़ थिए थी पर नौजवाननि जी लाइ इहा टैक्नोलोजी ॾाढी ई ॾाढी ई सुठी आहे